हैलो क्या मेरी बात द फूड रेस्टोरेंट के मैनेजर से हो रही है जी हाँ सर मेरे घर दो दिन बाद एक जन्मदिन का कार्यक्रम है जिसके लिए मुझे आपके रेस्टरों से खाने की कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है जन्मदिन में लगभग सौ लोग आएँगे तो मुझे सौ लोगों के लिए सौ पीस फ्रूटी सौ पीस समोसा और एक पाँच के जी का केक इसके अलावा सौ लोगों के लिए खाने का प्रबंध करवाना है तो क्या आपके रेस्टोरेंट से मुझे यह सब मिल पाएगा मैं एक बडा ऑर्डर आपको दे रही हूँ तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे इस बड़े ऑर्डर पर कोई डिस्काउंट या प्रोमो कार्ड या डिस्काउंट कूपन मिल सकता है और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि वह कब और कैसे काम आएगा